फसल और मौसम के हिसाब से तय करते है कि रोपना हमें कब है जैसे की धान की खेती होती है तो धान में से चावल को अलग करने के लिए हमे रोपना पड़ता है रोपने के लिए हमें हवा की जरूरत पड़ती है तो हवे के लिए एक पंखे जैसा चीज़ होता है उसमें एक लोग घुमाते है और सूप में लेके उसको पड़ता है जिससे धान और चावल अलग अलग होता है गेहूँ के समय भी यही होता है गेहूँ के समय भी हम लोग गेहूं से कचरा निकालने के लिए ऐसे ही रोप के अपना गेहूँ का कचरा निकल लेते है और कोई भी मतलब खेती चना वना कोई भी चीज निकालने के लिए हम सब वही पंखे के हवा से रोप के उसका फसल निकाल के उसे रोपना ही कहते है